जोंनि खिथियक मानसिनि मैगं फाननाय जों मैगं थाइगं गायो आरो फोथाराव माइ गायो जोङो मावनानै दांननानै जाख'नो हायाब्ला जों फानहैयो फाननो लांनायाव अनेख जेंना जाबोयो जों माब्लाबा दाम मोनो माब्लाबा दाम मोना आरो माब्लाबा फानजोबनोबो हाया जायो आरो लांनाय समावबो बुहुद खस्थ' जायो माब्लाबा गारि मथरजों लांनांगौ जायो गारि मथरखौबो मोना आरो गारि मथराबो बहुद दाम जाबाय दामआबो मिलायाब्ला माब्लाबा खेखेनो साइखेलफोरजोंबो नारलांनांगौ जायो माब्लाबा मैगं थाइगंब्लाबो फाननो हायाब्ला लाबोफिननानै ओरैनो सेवलाङो जोङो खिथियक मानसिया बहुद लस जायो आरो मावनाया मावजोबसै फैसा थाखा गारनानै बेसेबांबा खरस खालामनानै जोङो मावो खस्थ' खालामनानैब्लाबो होमब्लाबो जोङो फाननाय समाव मोजां दाम मोना माब्लाबा खस्थ'ल' जायो माब्लाबा फाननो हायो बिदिनो जालांबाय थायो आरो माब्लाबा फाननो लांब्लाबो दाम मिलायि जनावनो जोङो लाबोफिननांगौ जायो न'आव आरो माब्लाबा समाव जोङो फानबोनो हायो आरो माब्लाबा ओरैनो लाबोफिननानै सेवनानैबो गारनांगौ जायो मैगं थाइगंखौ माइ खिथिफ्राबो बिदिनो बांगालफ्रा माब्लाबा जबान खानानैबो माब्लाबा लांनो फैया बे बांगालफ्रा जोंनि खिथि मावनायाव बहुद जेंना दङ मावनाय समावबो बहुद खस्थ' माब्लाबा समावहाय दै मोना अर मोना बेसेबां खस्थ' खालामनानै जों गायनांगौ जायो माइआबो गायनानैल' जाया माब्लाबा दै गैया माब्लाबा माब्लाबा हासारबो होनांगौ जायो हासार मुलि बाहायाब्लानो दानि खिथिया जेबो जाला जोङो हासार होनांगौ जायो आरो दै नायनांगौ जायो मेचिनजों दै होनांगौ जायो अखा हायाब्ला बहुद जोङो फैसा खरस खालामनानै जोङो मावनांगौ जायो आरो मैगं थाइगंब्लाबो बेनो माइ दैब्लाबो बेनो जोंनि खिथि खालामनाया बिराद खस्थ'नि गेजेरजोंसो जों थिखोनांगौ जायो बेखायनो खिथियकआ खस्थ' आरो माब्लाबा बिदि एसे खस्थ'यै मावनायखौनो जों फानब्लाबो दाम मोनला ओरैनो लाबोफिननांगौ जायो